मां काफ़ी घटि सामान घुरायां आहिनि ऑनलाइन पर जेके बि थोरा घणा घुरायां आहिनि त हुआ सुठा ई निकिता आहिनि हरूभरू कुझु इहा न आहे त कुझु काई ॻाल्हि कंहिंमें ख़राब हुजे त मां मुंहिंजो कॾहिं बि हुन में नैगेटिव एक्सपीरियंस त न रहियो आहे त हिन करे मां हिन बारे में मूंखे नथो लॻे मां कुझु चई सघंदमि छाकाणि त जेको बि घुरायो आहे लॻभॻि सुठो ई निकितो आहे